हॅलो पेडणे मुनसिपल कावन्सील आमच्या शेजाऱ्याक गार्बेज पडलेलो आसा आनी तेचो भयंकर वास पसरलेलो आसा सगळे कडेन ताका लागून तुमी केन्ना येवन तो उखलतले आनी प्रोपर जाग्यार डिसपोज करतले ते बेगींतल्या बेगीन आमकां सांगपाचें म्हाजो सर्वीस नंबर रेफरस नंबर आसा वन टू थ्री फोर फाय सिक्स